आंनि जायगायाव धोरोमारि होनानै बुङोबा बांसिनानो हिन्दु खृष्टान मसुलमान बेफोरखौहाय नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय जेनोबा जोंनि हिन्दु धोरोमफोरनियाथ' बहुत बायदिसिना रोखोमनि फुजा होनायाव बहुत बस्थु नांगौ जायो जेनोबा फ्रसाथखौनो होन फ्रसादाव मेरला आइथोमस थायो जेनोबा बुद बा सबाय आर सोरबा सोरबा मायरंबो होयो बेबायदिनो मेरला बस्थु रोखोमनि नांगौ जायो जेनोबा दुब दुनाबो होयो सोरबा जेनोबा थालिर बेफोरबायदिखौ हाय नांगौ जायो जों हिन्दु धोरोमफोरनियाव खायफानियाव नाङा थेवबो खायफानियाव नांगौ जायो आरो लाइक मा होनो जेवारि बाथि बेफोरखौहाय जेवारिखौथ' मास नांगौ जायो गय ज'रा फाथै ज'रा बेफोरखौहाय जोंनि हिन्दु धोरोमफोरनियावहाय नांगौ जायो मानो होनबा जोंनि धोरोमनियावहाय गय ज'रा फाथै ज'रा नङाबाथाय फुजा होनाय जानायबायदि जाया आरो खृीष्टानफोरनि होननानै बुङोबा खृीष्टानफोरनाबो बहुत मानि अनेग रोखोमनि दङ जेरै बिसोरो केनदेल्स बायदिसिना सावो खायफाया सावा खायफाया सावो थेवबो मानि मा होननानै बुंनो बिसिनि धोरोमजों जोंनि धोरोमजों बहुत फाराग दं आरो जोंनिखौथ' बाद दोन खृीष्टान हिन्दु आर मसुलमानफोर बेफोर बायदिनाबो बहुत मानि बेलेग बेलेग धोरोम दं आरो जेरै बिसिनाबो तायेम थु तायेम जेनोबा मजिद आव थांनानै फुजा हैनाय बेफोर बायदि जेरै जोंनि हिन्दु धोरोमना बाथौयावल' नङा मन्दिर मन्दिर थांनानै जेनोबा आगर बाथि सलाय जेवारि गय फाथै ज'रा बेफोर बायदि लांनानैहाय जेनोबा बावनानै फुजा होनानै फैनाय न'खरनि फुजा होनाय फ्राबो बांसिनानो फ्रसाद बेफोरबायदि होनानै फुजा होयो गय ज'रा फाथै ज'रा जेवारि दुब दुना बेफोर बायदि होनानैहाय मानो होनानै बुङोबा जोंनि हिन्दु धोरोमनि फुजाया बांसिन बेफोरबादि जोंसो मोजां सिन नुयो बा बांसिन मोजांसिन जायो आरो जोंना हिन्दुफोरना गय ज'रा फाथै ज'रा गैयाबा मालाबाबो मानि फुजा होनाया जाया बियो जायाखै होनानै बुनानै साननानै लाजायो ओमफ्राय खृीष्टानफोरना बांसिनानो मासफ्रब्लाबो जेनोबा आरो केनदेलस सावखायो बयबो जेनोबा गोथै सालियावनो होन बिसिना मोनसे नियम दङ गोथै सालियावबो केनदेल सावहैनाय बा माबा मोनसे जानाय हाथबफ्ला गिर्जा बा माबा मोनसे बेफोरबायदियावबो केनदेल सावनाय बहुद दं खृीष्टानफोरनियावबो आलदा आलदा धोरोम